असांजे देश जा मशहूर रांदियूं आहिनि जंहिं में आहिनि हॉकी क्रिकेट फूटबोल टेबल टेनिस कबड्डी इन्हनि रांदियुनि मां क्रिकेट में माण्हू वधीक रुची वठंदा आहिनि जीअं त हाणे वल्ड कप थियो तंहिं में माण्हू घरनि में घरनि में वही करे टीवीयूं हलाए करे वेठा आहिनि हुन में न ॿार तो ॾिसु ॿारु ॿचो वॾो नंढो सभु टीवी जे अॻियां वही रहिया हुया माण्हुनि त घणनि रोडनि ते स्क्रीन लगाए या गार्डन में स्क्रीन लॻाए वेठा हुया जिनि मां जेके माण्हू कम ते पिया वञनि से त मोबाइलनि में पिया ॾिसी करे स्कोर ॾिसनि या हिक ॿिए खां पुछनि पिया भई घणो स्कोर थियो घणो स्कोर थियो सभु इन क्रिकट जा दीवाना आहिनि असांजे देश जा मशहूर जेके एथलेटिक आहिनि से आहिनि नीरज चोपड़ा जेवलीन थ्रो कंदो आहे पीटी उषा दौड़ में भाॻु वठंदी आहे ऐं घणाई उन मेडल जीतिया आहिनि पीवी सिंधु बेडमिन्टनि जो मशहूर में मशहूर आहे ध्यानचंद हॉकी प्लेयर आहे असांजे देश में अहिड़ा घणाई आहिनि जिनि घणाई मेडल जीतिया आहिनि ऐं सुठियूं रांदियूं कंदा आहिनि जंहिं में मां तव्हां खे ॿुधायो त क्रिकेट इज़ ध जामु सुठी गेम सां माण्हू वही करे पंहिंजो इंटरटेनमेंट कंदा आहिनि पाण खे